आङो रेबगनजों रेबगन लेखा बिलाइयाव लिरनायनिफ्राय मबाइलाव टाइप खालामनो साबसिन मोनो लिरनाय लिरनाया बे बावैसो बोसोरनिफ्राय आंना बिराद खम जाबादों आरो ना उन्दैयाव आं बांसिन लिरोमोन नाथाय जेरै जेरै आं देरलांदों बे समनिफ्राय आंनि लिरनाया खम जालांदों आङो दा लिरथायलाखौनो होनजायो नाथाय एखम्बा गोसो जाबा लिरलाबायो आंनाव दा आगोलाव जेबादि आंनि गोसोयाव माबादि लिरनांगौ मा मानांगौ बे हाबफैयोमोन बियो आंनि गोसोयाव दा बारा हाबफैला बेखायनो दा आंबो दा लिरनो बारा थुलुंगा मोनला आं बे आगोल जे उन्दैयाव लेखा फरायनानै जा खन्थाइ माबा माबि मोनोमोन बेफोरखौ आं दा देरनानै मोनला त बेनि थाखाय आङो दा लिरनायानो खमसै आरो ना बिराद सोलायबाय एखम्बा एखम्बाल' लिरनायसै